शादीअ खां पोइ पहेली बार मूं गजर जो सीरो ठाहियो मुंहिंजी शादी वीहे साले जी एज में थी हुई तेसताईं त मां अञा मस पढ़ाई पूरी कई एतिरे में मुंहिंजा रिश्ता आहियां ऐं मुंहिंजी शादी थी वेई शादीअ खां पोइ जीअं त चवंदा आहिनि की नई दुल्हन खां कुझु मिठो ठारिहायूं था त घर वारनि सभु चयो सभिनी चयो की गजर जो सीरो ठारिहायूं था तंहिं ॾींहंनि में सियारे जो टाइम हुओ गजरियूं बि मस्तु मिठियूं मिठियूं ॻाढ़ियूं ॻाढ़ियूं हुयूं त सभु चइनि पिया की गजर जो सीरो था ठारिहायूंसि पर मां कंफ्यूज़ हुअमि छो त मां हेॾो कुझु सिखियल कानि हुअसि मां पंहिंजी मम्मीअ खे फ़ोन लगायो की मम्मी मूंखे गजर जो सीरो ठाहिणो आहे त कीअं ठाहियां इअं करे मम्मीअ मूंखे पोइ सभु ॿुधायो की पहले गिहु विझ पोइ गजरियूं छीणे करे विझ भुञी भुञी भुञी जेसताईं तेल निकिरे पोइ हुन में गिहु भुॻल माओ ड्रायफ्रूट खंड ई सभु विझी करे चङी तरह पचाएसि हुनखे पोइ ढके करे रख ढके रखण खां पोइ थोरो हुन में तेल ज़ाहिर थींदो तॾहिं त हिन की गजरियुनि जो सीरो असांजो तयार आहे मांखे जीअं मम्मीअ ॿुधायऊं तीअं मां सॼो सीरो ठाहियो ऐं सभिनी पहिरें भॻवान खे भोॻ में लॻायो ऐं पोइ सभिनी घर वारनि खे खारायो सभिनी खाधो ऐं पहेली बार मां ठाहियो ऐं सभिनी खाधो पोइ उन्हनि खे त हेॾो वणियो मूंखे सभिनी ख़र्ची बि ॾिनी